चावल की खेती करने के लिए सबसे पहले हम खेत की जुताई करते हैं पहले को लोग जो थे वो बैल की सहायता से खेत की जुताई करते थे उस फरसा या कुदार की सहायता से करते थे अब के लोग हैं जो कि ट्रेक्टर की सहायता से खेत की जुताई करते हैं तथा उसमें बेंहन डालते हैं पानी भरते हैं जब बेंहन हो जाता है तो उस तो उसके उसको रोपते हैं एक एक बीज का एक एक करके उसमें बहुत सारी लोगों की सहायता होती है वो अकेले नहीं होता है तथा हम पानी उसमें डालते हैं दो तीन बार पानी डालते हैं तब चावल होता है गेहूँ गेहूँ हम गेहूँ की खेत की जुताई करते हैं ट्रैक्टर की सहायता से उसमें गेहूँ डालते हैं और फिर पानी भरते हैं उसकी सिंचाई करते हैं तथा उससे आटा बनता है जो कि रोटी बनता है सब खाते हैं और कपास की खेती रुई होती है रुई होती है जो कि गद्दा बनाने के काम आती है तकिया बनाने के काम आती है और रजाई भरने के भी काम आती है उससे ठंड में उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है मुर्गी पालन मुर्गी पालन करते हैं हम उसमें मुर्गी को चारा खिलाते हैं उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो चारा उसका अलग तरीके का होता है वो बड़े होते हैं पशुधन पशु पशु हम लोग पालते हैं उसको चारा खिलाते हैं तथा उससे दूध निकलता है उसको बेचते हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है और कद्दू कद्दू हम बोते हैं जो कि उसका बीज होता है उस पानी डालते हैं उसको बीज लगाते हैं तो उसका पेड़ होता है जिसमें से कद्दू निकलता है उसकी सब्जी बनाते हैं